के बाजि रहल छियै अच्छा कि नाम भेल अच्छा कतऽ सँ बाजै छियै अहाँ अच्छा किछु लेना रहै कि अहाँ के अच्छा कोन कपड़ा लैके चाही छियै अहाँ अच्छा कुर्तिमे अच्छा अच्छा हँ हँ कनि तऽ ढेरी कुर्ती सब अयल छै नया नया माल भी मंगेलथि यऽ नया नया डिजाइनो छै तऽ अबि कऽ देख लेतियै तऽ अहाँ अपन पसन्द सँ लय लेतियै तऽ अहाँ जेना कहबै तेहेने करब कहबै तऽ फोटुओ घिच कऽ भेज देब या अहाँ एबै दुकान पर हँ हँ अच्छा अच्छा हँ किया तऽ सबटा ब्रांडेड कुर्ती छै तऽ अहाँके कनिटा अहाँकेॅं टाइम दिअ पड़त कियाकि ब्रांडेड छै कनिटा सबटा महगो या तऽ अहाँ देख लिअ कियाकि एकोटा कुर्ती जे यऽ ने पाँच सओ से कमके नहि यऽ सबटा पाँच सओ से उपरेके यऽ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हम अहाँके हैया कनि देरमे भेज देब औरो किछु लैके यऽ अहाँकेॅं ओ हँ कनिटा बढिआँ बढिआँ साड़ी अनलैथ सुति सबमे कोटा सबमे तऽ अहाँ देख लेतियै अतियै दुकानपर तऽ बेसी बढिआँ रहतिए देख कऽ अपन बढिआँ सँ अ नया नया माल सबभी अयल छै बेडशीट सब अयल छै बरा सुन्दर सुन्दर सब बोम्बे डाइंगके छै सुतिमे अ तऽ ओतऽ आयल रहिए एक बेर बिसरि गेलिए कि अहाँ चौक पर चौक पर आबि कऽ अहाँ फोन कऽ लेब ने एह नम्बर पर तऽ हम अहाँके बता देब कतए छै दुकान ऊँचा तऽ अहाँ लए लेतियै अ बच्चो सबके बच्चो सबके कपड़ा जे छै से आयल छै नया नया तऽ ओकरा हम जे छै ने कुछ कुछ चीज हँ हँ नया नया सब डिजाइनके आयल छै ओकर बाद नया नया कुर्ती सबके साथ पैंट सब जे पहिने वाला अबैया कुर्तीके पैंट ओ सब भी आयल छै सेट वाला सब भी छै

हँ हँ प्लाजो सब भी छै हँ हँ ओहो सब आयल छै अहाँ देख लिअ एकबार जे कियाकि ओना होमो डिलेवरी करै छियै आओर तऽ अबि कऽ देख हँ जेना ऑनलाइन ऑर्डर करबै ने ओकरो हम एकटा बनएके रखने रहै छियै अपना दुकानमे कि अहाँ जे छी ने फोन पर जेना फोटो भेज दियौ पसन्द भऽ जायत तऽ अहाँके पहुँचा देत हमर दुकानके लोग सब अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा दू तीनटा समान लेबै तऽ अहाँके किछु मिल जायत अथि मिल जायत ओकरा पर ऑफर मिलत हँ हँ किछु ऑफर मिल जायत हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै हम सारा समान जे छै ने अहाँके फोटो भेजै छी तब अहाँ सँ हम गप करू ठीक या